प्रेरणा प्रेरणा हमें कहाँ से मिला है तो प्रेरणा हमें ज़्यादा तरफ़ से माँ बाप से मिलते हैं बचपन से ही प्रेरणा मिलना जाता है हमें अभी के ज़माने में हम लोग को ज़्यादातर से यूटूब इंस्टाग्राम और फेसबुक ये सब प्रेरित करते हैं और पेंटिंग उन्टिंग देखते हैं ई सब पर तो बम्ब हम भी करते है खुद और बच्चा लोग को भी सिखाते हैं और जीविका में हम काम करने जाते हैं तो दीदी लोग को भी बताते हैं देखिए इस पेंटिंग को और आप लोग भी इससे सीखिए कुछ और हम सिखाते हैं दीदी लोग को कि इस पेंटिंग में देखिए क्या दीदी कौन कैसे क्या कर रहे हैं यही सब सिखाते हैं पे और इंस्टाग्रामर पे हम लोग पेंटिंग उन्टिंग देखते हैं बनाते हुए तो हम कोशिश करते हैं कि हम भी इस के तरह ही बनाने के कोशिश करते या उससे अच्छा ही बनाने का कोशिश करते है अपने बच्चों को भी सिखाते हैं हम लोग फेसबुक हो या यूट्यूब हो यूट्यूब पे भी हम ज़्यादा तरफ से देखते हैं पेंटिंग बनाना या कुछ अच्छा चीज़ हुआ पेंटिंग में कुछ ऐतिहासिक हुआ या प्राचीन इतिहास के बारे में बच्चा लोग को जानकारी देना होता है तो हम लोग यूट्यूब या फेसबुक पे देख के चित्र उसे बना के तब बच्चों को समझाते हैं कि देखो ऐसा है इसे देखो ये प्राचीन काल में पहले मनुष्य कैसे रहते थे पेंटिंग द्वारा ही सिखाते थे उन्हें फिर मनुष्य क्या किए आगे आग जलाना सीखे फिन कैसे आग जलाना सीखे ये भी बच्चे लोग को हम यूटूब या फेसबुक द्वारा ही पढ़ाई कराते थे प्रेरणा बहुत ही अच्छा है प्रेरणा हम बहुत बच्चों क को बहुत अच्छा देना चाहते हैं कि आगे चल के बच्चों के भविष्य में कोई दिक्कत ना हो और चाहे जितना कोशिश करना चाहते हैं कि जैसे हम बचपन में हमने इस्कूल में गए थे तो दीवार पे बहुत अच्छा अच्छा चित्र बना हुआ था इस्कूल पे तो हमने भी इस चित्र में से जो हमें पसन्द पड़ा वो हम बनाए बना के मैम को दिखाए तो मैम हमें बहुत ही अच् बहुत अच्छा बोली कि बहुत अच्छा है तुम बहुत जल्दी ही सीख जाओगी उसी तरह हम भी बच्चे को अपना यूट्यूब हो या फेसबुक हो या इंस्टाग्रामन हो ये सबसे मतलब दिखा के बच्चों को सिखाते हैं कि आप भी सीखिए जल्दी आपका भी सीखेंगे आप भी इससे आपको प्रेरणा भी मिलेगी एक तरह से बच्चों को चित्र चित्र या पेंटिंग सिखाते हैं और सिखाते सिखाते उनका आधा पढ़ाई भी सीख जाते हैं जिससे बच्चे को प्राचीन के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी भी देना होता है तो बच्चे को हम सिखाते हैं कि ये चीज़ यूट्यूब में देखो अगर यूट्यूब में अगर आपको अच्छा लगे तो कोशिश कीजिए कि उसको हम बनाएँ और लेकिन हिम्मत नहीं तोड़ना चाहिए उसको बनाना ज़रूरी है बना के सीखिए सीखने से क्या होगा अगर बच्चा एक बार दिमाग़ में कैच कर लेता उसे बना लेता है तो उसे भविष्य में कभी भी बच्चे को पेंटिंग बनाने में या कोई काम करने में बच्चे को कोई चीज़ की दिक्कत ना हो इसलिए हम ई सब का इस्तेमाल करते फेसबुक फेसबुक में बहुत ही अच्छा भी चीज़ है पेंटिंग है बहुत अच्छा तरह तरह का चीज़ है बच्चों को पढ़ाने वाला भी पेंटिंग आता है तो वो भी बच्चे लोग को बोलते हैं कि आप सीखिए और हम भी सीखते हैं हम भी बच्चा लोग के साथ खेल खेल में पढ़ाते हैं या उसको ड्राइंग बना के बताते हैं कहीं घूमने उमने जाते हैं तो दीवार उबार में देखते हैं कि चित्र बना हुआ है अच्छा लगा उसे हम घर पे आके ट्राई करने करके उसे सजा के देखते हैं एक सजा के देख एक बार मेरे बच्चे ने बोला कि मम्मी एक बार पूरा फ़ैमिली का फोटो चित्र बनाओ सो हम भी बनाएंगे तो हम हम बोले कि ठीक है चले बनाते हैं तो बच बच्चे भी जब प्रेरणा किए कि हाँ मम्मी चलिए सपोर्ट किए हम भी बनाएंगे आपके साथ तो हम भी बनाए बच्चों को सिखाए कि देखिए ऐसे ऐसे फोटो बनाना है और मेरे साथ साथ मेरे बच्चे भी बनाए फोटो फेसबुक पे ही देख के हम बच्चे को दिखाए कि देखो फ़ैमिली का फोटो ऐसा बनता है अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छा और ई सबसे बच्चे को बहुत अच्छा लगता है उनको बहुत बो सीखने में भी बनता है पेंटिंग बहुत ही अच्छा है बच्चा लोग को पढ़ाई में भी बहुत असानी हो जाता है और अच्छा हो जाता है उसके बाद बच्चे बहुत कुछ सीख पाते हैं पेंटिंग से पेंटिंग में हम लोग ज घर में अगर महिला सब हैं तो महिला सब को भी साड़ी है या तकिया खोल ऊल चदरा उदरा में भी देखते हैं पेंटिंग बनाते रहते हैं हमारे घर में महिला सब अपना ड्राइंग बना बना के बहुत सजाती है घर में चदरा है बेडशीट है ई सब में हम लोग बहुत ज़्यादा तरह से पेंटिंग किए हुए हैं